हैलो हां जी भैया आपने काल किया था फोन रिपेयरिंग शाप पे जी भैया बोलो बोलो तुसें कीता हा निं काल रिपेयरिंग शाप उप्पर फोन कीता हा हां जी हां जी हां जी हां जी अच्छा अच्छा हां हां पैंह्ठ वाट दा चार्जर पेदा ऐ महाराज

अच्छा बेह्ले गै न मतलब जिसलै मर्जी आई जाओ तुस शाप उप्पर जिसलै मर्जी आई आओ तुस हां जी हां जी फोन मतलब होए दा केह् ऐ थुआढ़ी बैटरी गी अच्छा फुल्ली दी मतलब चार्ज निं करा दा चार्जर जक्क बी खराब होना फ्ही नुहाड़ा कोई नेईं तुस फोन लेई आओ मैं फोन उप्परा चेक करियै दिक्खनां हां अपना गै कोई निं बैटरी पेदी कोई निं तुस लेई आएयो ते तुसें गी खर्चा बगैरा सनाई ओड़नां अ'ऊं किन्ना आई ना हां दिक्खी लैन्ने यरो फ्ही बी कोई नि आओ तुस दिक्खी लैने चैक करी लैन्ने कोई आई जानी थुआढ़ी कोई सत्त अट्ठ सौ तगर आई जानी बैटरी ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं मतलब फुल्ली फुल्ली फुल्ली नी ना थुआढ़ी बैटरी मतलब शै शैल ऐ इयां कोई नेईं चैक करी लैगे ओह्दे मीटर उप्पर

कोई नेईं कोई नेईं आओ तुस शामी ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ